केँ छियै अहाँ हम तऽ काउन्सेलर बोलैत छियै अहाँ से स्वास्थ्य उस्थके बारेमे पूछैके छै जब बच्चा बीमार पड़ैत हय तब कहाँ जाय हय ओहि तरहके कोइ सुविधा नहि छै डॉक्टर टाइम पर नहि अबैत छै सरकारके अहाँकेँ बारेमे बहुत किछु सुनले छियै इसिलिये एहिला पुछलियै यऽ डॉक्टर समय पर नहि अबैत हय कहिओ छुटियौ मारि दे हय टाइम ओमके कोइ टाइम ओमके वेल्यु नहि हय जभिये मन होइ तऽ अबैत हय बच्चा बीमार रहैत हय बैठल रहैत हय हँ तऽ ई सभ पर ध्यान दियौ बच्चाके सुविधा नहि मिलैत हय ककरो बुखार लागि गेलै ककरो सर्दी हो गेलै मतलब केओ समय पर नहि डॉक्टर पहुँचैत हय बच्चाके गार्जियनके घबराहट हो जाइत छै ई सभ पर ध्यान नर्स ओर्सके व्यवस्था छै नर्स ओर्सके व्यवस्था छै नर्स ओर्सके बराबर नहि ने अबैत छै सभ जादा छुट्टीमे रहैत छै आयुष्मान कार्डके कार्ड यूज होइत छै कि नहि होइत छै बराबर होइत छै सभ किछु अपना हॉस्पिटल ओस्पिटलके बारेमे बताइये बताउ फेर कहैत छी ठीक छै अहाँ कहैत छियै तऽ ठीक छै

ठीक छै हम एक दिन आके देखैत छियै ठीक छै ठीक है राखु तऽ